नमस्ते आपके पास रेडीमेड ब्लौज है क्या हमको थोक मे चाहिए था कितना पीस साठ साठ सत्तर पीस कितना मतलब कुछ डिस्काउंट मिल सकता उसपर ना बस पाँच पर्सेन्ट जी और रेडीमेड पेटीकोट तो वह भी हमें मतलब सौ पीस चाहिए तो उसका कितना डिस्काउंट मिलेगा

जी वह वह भी हमें चाहिए और फॉल्स वह है आपके पास वह भी हमें चाहिए अस्सी नब्बे पीस अगर हो तो आप बताइए आप मुझे शाम तक

और आपके पास कुछ रेडीमेड जैसे सूट ऊट हो या फिर तो कितना मिलेगा डिस्काउंट पर

अच्छा आपके पास होम डिलेवरी शुविधा है क्या तो मतलब कितने दिन में डिलेवर हो जाता है हमारा जो प्रोडक्ट है

तो कैश ऑन डिलेवरी लेती हैं या ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट किससे लेकिन हम कैस देंगे अच्छा दुकान पर आना पड़ेगा उसके लिए ठीक है तो फिर आप मेरा वह सब सारा समान पैक कर दीजिएगा हम आएंगे तो आपको आधा कैस देकर फिर अपना समान ले लेंगे और फिर ऑनलाइन आपको पेमेंट बचा हुआ कर देंगे नमस्ते